हमर सुखपुर गाॅंव प्लस टू हाइ इसकुलमे लाइब्रेरी के छै एहि मे सब तरहके किताब मिलै छै आओर वेदो व्यास सब मिलै छै धार्मिक सऽ लय कऽ सांस्कृतिक आओर मनोरंजन सब आओर कहानी सबके सबतरहक मिलै छै हमरा ई सांस्कृतिक चुटकुला कहानी सब पढ़ैमे बहुत नीक लागै छै जेकि हम सभ ई सभ बहुत लय जाय छियै एतय गरुड़ पुराण सेहो मिलै छै हम ओहो लऽ गेल छियै ओ पढे मे बहुत अच्छा लागै छै बहुत नीक बहुत चीज सब मिलै छै ई लाइब्रेरी मे बहुत अच्छा छै जेकि हमरा सभ के बहुत हेल्प मिले छै ई हमरा गाॅंवमे लाइब्रेरी छै प्लस टू सुखपुर हाई इसकुलमे हमसभ बहुत एकर लाभ उठाबै छियै आओर हमसभ बहुत कहानी सब पढ़ै छियै एहि सऽ लय जाइ छियै किताब हमरसभके एक सप्ताह के डेट रहै छै एक सप्ताहमे दस रुपआ फीस लागै छै ओ किताब लऽ के तऽ हमसभ टाइम टाइम पर लऽ जाइ छियै आओर पहुँचा दै छियै ओ किताब के